اگر مجھے اخبار یا کسی ایک حصے کو پڑھنے کا انتخاب کرنا ہو تو میں بین الاقوامی خبریں اور کاروباری معاشی خبریں کو ترجیح دوں گا یہ دونوں حصے مختلف وجوہات کی بنا پر میرے لیے نہایت اہم ہیں اور ان کی پڑھائی سے نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مختلف زاویوں سے دنیا کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے بین الاقوامی خبریں بین الاقوامی خبروں کی اہمیت اور پسندیدگی کی وجوہات عالمی حالات کی سمجھ بوجھ بین الاقوامی بین الاقوامی خبروں کا مطالعہ ہمیں عالمی سطح پر ہونے والے واقعات بحرانوں اور پالیسیوں کے بارے میں آگاہ رکھتا ہے چاہے وہ کسی ملک میں سیاسی تبدیلی ہو قدرتی آفات جنگی یا زیارتی معاہدے ان سب خبروں سے عالمی حالات کی بہتر سمجھ حاصل ہوتی ہے مختلف ثقافتوں اور ممالک کی معلومات بین الاقوامی خبروں کو پڑھنے سے مختلف ممالک کی ثقافتوں حکومتی نظاموں اور معاشرتی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں یہ ہمیں اپنے ہی محدود دائرے سے باہر نکلنے اور دنیا کے مختلف حصوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں عالمی سطح پر ہونے والے تبدیلیاں جیسے ٹیکنالوجی ماحولیات اور معیشت براہ راست ہماری زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے بین الاقوامی خبروں کا مطالعہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ گلوبلائیزیشن کس طرح سے ہمارے معاشروں کو متاثر کر رہی ہے بین الاقوامی خبروں سے عالمی سیاست ممالک کے درمیان تعلقات اور سفارتی کشیدگی کی تفصیلات سامنے آتی ہیں یہ معلومات نہ صرف معلوماتی ہوتی ہیں بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ مختلف ممالک کس طرح ایک دوسرے سے تعاون یا مقابلہ کر رہے ہیں معاشئی معاشی اور تجارتی مواقع عالمی معاش معیشت تجارتی معاہدے اور عالمی منڈی کے رجحانات کے بارے میں خبریں کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کے لیے نہایت اہم ہیں یہ خبریں عالمی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں اور کاروباری فیصلوں میں معاون ثابت ہوتی ہیں کاروباری معاشی خبریں خبروں کی اہمیت اور پسندیدگی کی وجوہات معاشی رجحانات کی سمجھ بوجھ معاشی خبروں کے ذریعے ملکی اور عالمی سطح پر ہونے والی مالیاتی تبدیلیوں حکومتی پالیسیوں اور اقتصادی رجحانات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے یہ معلومات ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح معاشی فیصلے ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں سرمایہ کاری کے مواقع اور خطرات اسٹاک مارکٹ فارن اور آکسیجن اور کاروباری رپورٹ سے متعلق خبریں سرمایہ کاری کے مواقع اور ممکنہ خطرات کے بارے میں معلومات فراہم کراتی کرتی ہیں یہ حصہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جو کاروبار یا سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں معاشی پالیسیز اور ان کا اثر حکومتوں کی جانب سے معاشی پالیسیاں جیسے ٹیکس کی قوانین اور امداد معیشت پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں ان خبروں کو پڑھنے سے سمجھ میں سمجھ میں مدد ملتی ہے کہ حکومتیں کس طرح اقتصادی مسائل سے نمٹ رہی ہیں ان دونوں حصوں کو پڑھنے سے عالمی نقطہ نظر وسیع ہوتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جس کس طرح عالمی اور ملکی سطح پر ہونے والی معاشی اور سیاسی تبدیلیاں ہمارے زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے بین الاقوامی اور معاشی خبریں میری پہلی ترجیح ہیں کیونکہ یہ نہ صرف معلوماتی ہوتی ہیں بلکہ فکر اور فہم میں بھی اضافہ کرتی ہیں